हेलो हम रेखा बाजि रहल छी कनी अहाँ हमर ई नोट कऽ लिअ जेकि हम जेकि एखन एकटा पनीरके सब्जीलेल आर्डर केलहुँ हेँ ताहिमे मिर्ची कनी कम आओर नमक सेहो कनी कम रहबाक चाही